नमस्ते सर हाथरस जाना है तो अब हम यही अपना फैजाबाद से चलते हैं भैया भर के सवारी रोडवेज और सीधे हाथरस पहुंचाएंगे आपको भैया रात में हमारी भर रात में बस निकलेगी सात साढ़े सात आठ बजे के बाद अरे दिन में रात में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है बढ़िया किराया मिल जाता है हम लोगों को आराम से रातों रात पहुंचा देते हैं दिन में इतनी ट्रैफिक इतनी गाड़ियाँ चलती है बहुत दिक्कत होता है हम ड्राईवर लोगों को रोडवेज सीधे आपको रोडवेज आना होगा रोडवेज से निकलते हैं तो ना गेट से पाँच मिनट स्टॉप पाँच मिनट एक मिनट स्टॉप होता है फिर वहाँ से सवारी लेते हैं फिर आते है देवकाली देवकाली से फिर सीधे चले जाते हैं अपना भरते हुए सवारी को अरे सर अगर हम सवार नहीं भरेंगे ये सरकारी बस है खाली जितनी हमारे बच्चे न खा खाके रख देते हैं अब हम सवारी भरेंगे तभी खर्चा निकलेगा और हम बस को भी उतने आराम से चलाते हैं औ ये अब दिखिए ये जितनी सीटें हैं उतनी ही आदमी को बैठाते हैं अरे दो चार ओवर हो गई तो उसमें हमारा खर्चा वर्चा निकल जाता है बस यही है कंडक्टर हमारा है तो उसको भी देना पड़ता है बेचारा वो भी परेशान ही रहता है अरे सर ये सब तो उपर वाले के हाथ में है हम लोग तो सौ लोगों की जिंदगियां लेकर अपने हाथ से चलाते हैं हमारे पीछे सौ लोग बैठे रहते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी की वो हमारे हाथ में रहता है हमारी स्टेयरिंग चलाने पर रहता है अब हम इतनी लापरवाही से गाड़ी थोड़ी न चलाएंगे कि हम हमारा भी तो जी जान है हम भी तो इन्सान ही हैं

नहीं सर तूफान तरीके हमारी स्पीड इतनी रहती है कि हम अपनी गाड़ी को कण्ट्रोल कर लें अपने हिसाब से अब फिर भी तब रात में आप इतनी लोग रहते हैं किसी क बहुत जल्दी रहता है वहाँ पहुंचना है भैया जल्दी चलिए भैया जल्दी चलिए अगर कही दस मिनट स्टॉप कर लिए तो कहते हैं कि तुम यार गाड़ी नहीं चला पाते हो ऐसा है वैसा है पैसेंजर से भी सुनना पड़ता है बताईए क्या करें हम लोग अब आप रोडवेज आ सकते हैं आप आईए न आज आठ बजे आपको बस एकदम धो के चकाचक तैयार होके मिलेगी आप बैठिए आप बैठिए अरे सर आपको एक बार वही दौड़ के नाश्ता कराके बैठाएंगे फिर आपको एक बार स्टॉप और एक दो दो तीन स्टॉप लेते हैं नमस्ते नमस्ते